पोंडा बॉम्बे पुना बेळगांव कोल्हापूर शिर्डी म्हैसूर म्हाबलेश्वर केरला मद्रास पणजी म्हापसा उजगांव मडगांव फोण केरी उजगांव केरी बिचोलें वेर्ना साका सांकवाळे चिकले सांकळे दाबोले बिर्ला बोकमालो मानपूर सडा